असां सिंधी पंहिंजा त्योहार ॾाढे धूमधाम सां मल्हाईंदा आहियूं असां सिंधियुनि जा त्योहार ॾाढा सु वॾा वॾा सुठा त्यौहार आहिनि ईअं त तिरमूरी जे जीअं ईअ थधियुनि में थी अचे तिरमूरी अड़े मज़ो ई अची वेंदो आहे तिरनि जा लॾूं ठाहींदा आहियूं खोया ठाहींदा आहियूं लाल लोई ॿारे हुन जे अॻियां पुठियां फेरा पाए हुन में कुरमुरा गजर विझी परसाद नारियल तोड़े पोइ अची सॼे पाड़े में लॾूं वॾूं विरहाईंदा आहियूं खाईंदा आहियूं मौज ई मची वेंदी आहे असांजी जेका असांजो ॿियो त्योहार ईंदो आहे थधिड़ी थधिड़ी शीतला माता जो त्योहार आहे हिन में हिकु ॾींहुं अॻु ई घर में तरहें तरहें जा क़िस्मनि जे पकवान रोटियूं ठाहे रखंदा आहियूं मिठा लोला थिया बेसणी थियूं चौथा थिया दाल पता फुलिका बसर जूं कोकियूं थेपला दही चावर सोता ठाहे रखी छ्ॾींदा आहियूं सॼो ॾींहुं उहे ॿिए ॾींहुं सुबुह जो उथी सनानु पाणी करे शीतला माता जे मंदर में वञी उहा थाली पूॼाए अर्क सां पंहिंजे चुल्हि खे थधो कंदा आहियूं चवंदा आहिनि चुल्हि खे थधे करण सां घर में ॾाढो सुठो थधो थींदो आहे ॿियो त्योहार ॾाढो वॾे पैमाने ते मल्हायो वेंदो आहे घरु घरु मल्हायो वेंदो आहे हिन ॾींहुं ॿिए ॾींहुं असां कुझु कमु न कंदा आहियूं सॼो ॾींहुं आराम हुंदा आहिनि तासूं वासूं कंदा आहियूं ॾाढी मौज ही अची वेंदी आहे हिन में ॿियो ईंदो आहे असांजो महालक्ष्मी जो सॻड़ा सॻड़ा अड़े वाह वाह साईं हुन में त ॻच तरींदा आहियूं मिठा लोला तरींदा आहियूं हिनमें उ घोड़े ते सोरहें सोरहनि ॻढियूं जो धागो ठाहे सोरहियूं ॻंढियूं पाए हुनखे पूॼाए असां शाम जो छोड़े महालक्ष्मीअ जे सॻड़नि ॾींहुं शाम जो पूॼाए करे अची परसाद करे विरहाईंदा आहियूं असांजो चेटी चंडु नओं सालु सिंधियुनि जो नओं सालु सिंधियुनि जा हिते मेला लॻंदा आहिनि हुन में छा त भॻत जूं भॻतूं थींदियूं आहिनि छा त संगीत ऐं मौजू लॻंदियू आहिन भगन भॻवंतीअ जा लाॾा चवंदमि सभिनिनि क़िस्म जा संगीत वॼंदा आहिनि इहो असां सिंधियुनि जो अॼु खां चेटी चंड खां नओं साल चालू थींदो आहे असां सिंधियुनि जो चालीहो साहिबु ईंदो आहे चालीह ॾींहनि जा बहिराणा निकिरंदा आहिनि मंदर में धूम मची पई हुंदी आहे दरियाह शाह ते वञी बहिराणा विझंदा आहियूं अखो पाईंदा आहियूं परसाद ठाहींदा आहियूं इहो त्योहार चालीह ॾींहं ई हलंदो आहे चालीह ॾींहं असां पंजड़ा ॻाईंदा आहियूं असांजी ॾियारी लक्ष्मी माता जो ॾींहुं घर में साफ़ु सफ़ायूं कंदा आहियूं कलर लॻाईंदा आहियूं नवां कपिड़ा वठंदा आहियूं टे ॾींह घर में रौनक़ लॻी पई आहे रंगोली कढूं मिठायूं खाऊं मिठाई नवां कपिड़ा पायूं लक्ष्मी माता जी राति जो पूॼा कयूं टेई ॾींहं ॾाढी मौज लॻी पई हुंदी आहे असां सिंधियुनि जा इहे त्योहार ॾाढा सुठा आहिनि मौज वारा